हैलो मिस्त्री साहब बोल्ला दे एह् अस इद्धरा बोला दे कठुआ आह्ली साईड दा ओह् ते थोह्ड़ा घर दा कम्म कराना हा ते केह् रेट ऐ थुआढ़ा केह् ध्याड़ी ऐ थुआढ़ी ते सर ठेका बी लैन्ने होन्ने तुस दिक्खो सर असें पैसे दा कोई चक्कर निं ऐ घर बनाना ए क्लॉस टाईम भाऐं बद्ध लग्गी जाह्ग कोई चक्कर निं ऐ ते गल्ल बात इंया कि घर बनदा इक्क बारी हून तुस आक्खो हून बनाना ते ओह् निं बनदा सर कम्म करना ए क्लॉस टाईम बद्ध लग्गी जाह्ग कोई चक्कर निं पैसें दा कोई चक्कर निं ऐ सर साढ़ी तरफा कोई कम्पलेन निं आह्ग कोई निं सर एड्रैस तुसेगी भेजी ओड़ने आं बेह्ला टैम आंदा ते अस तुसेंगी आपूं करने आं फोन ठीक ऐ सर